بینک سے پیسہ نکالنے میں جو ہے فارم بھرنا پڑتا ہے پیسہ نکالنے کا کتنا پیسہ نکلے گا یہ لکھنا پڑتا ہے اور اس کا بینک کا کھاتہ نمبر لکھنا پڑتا ہے اور جمع کرنے کا فارم الگ ہوتا ہے پیسہ جمع کرنے کا فارم الگ ہوتا ہے اور پیسہ نکالنے کا فارم فارم الگ ہوتا ہے اور ابھی جو ہے اے ٹی ایم وغیرہ کا بھی انتظام ہو گیا ہے تو لوگ اے ٹی ایم سے بھی پیسہ نکالا کرتے ہیں اور آدھار کارڈ وغیرہ سے بھی انگوٹھا لگا کر کے جگہ جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نکالتے ہیں تو یہ آدھار کارڈ سے بھی جو ہے نکالنے کا یہ ہے تو لوگوں کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے اور جانکاری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے تو اس کو جو ہے اس کے لیے جو ہے مطلب لوگوں کو اس جانکاری کے لیے بتانے کے لیے بینک میں جو ہے ایک آدمی ہو جوکہ اس کا جو کمزور ورگ کا لوگ ہے جس کو نہیں جان نہیں نہیں جانتا ہے اس کو جانکاری دے دے تاکہ اس کو سہولت سے پیسہ نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہو اور پیسہ جمع کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہو تاکہ اس کو جو ہے اس سے لوگ کسی طرح کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دھڑی نہیں کر پائے اور یہ انتظام ہونا چاہیے اور نہیں نہیں ہونے سے یہ ہے کہ کم جو ان پڑھ لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں اس کو دقت آ سکتی ہے